हेल्ल' अ

खामानियाथ' दङमोन अ खामानियाथ' दंमोन दा नों फैगोन नामा हाजिरायाथ' बे दा सोलिबाय थानायानो एक्स' बिस सानसेयाव बारायनो माने दा बेनो सोलिबाय थादों दा खामानि लायै खामानि साह सापात खानायालाय बेलेक जागोन दामआ बेथिं बेलेक खामानियालाय बेलेक जागोन दा नों माखौ मावो अ नों फैनो होनबा हारसिं ना लोगो लाबोगोन दाम बेनो मिलाया

खामानिया दङ दंनाया फैनोबालाय फै फैबानो जाबाय दे लाबोदो जागोन दे त्रिस ताकासो